म्हालक्ष्मी देवूळ आहा कोलवा लग्नाक हॉलूय बी आसा आनी बड्डे बी करूंक जाता तुका आनी पुजा बी करूंक जाता थंयसर नेये बानलेलें आहा तीन वर्सां कितें जातलीं आतां महालक्ष्मीक बांदल्या तें देवूळ तें देवूळ एक आसा बाणावले एक देवूळ आहा म्हालक्ष्मीचें थंय लग्नां बिग्नां जातात म्हाज्या चेडवाचें लगीन हांयेन थंयत केल्लें त्या देवळान थंयसून मागीर आमी मडगांव पेडार दामबाबाचें देवूळ आसा दामबाबी थंयसर जायां बी जाता ऑर्केश्टा बी जाता भजन जाता पुजा जाता सगलीं थंय जाता मागीर थंयसून उटोन हरी मंदिराचें हें जाता दिंडी जाता दिंडी जाता थंयसर आनी थंयसून ते पुरस हें थंयसून तें पालखी हांगा येता इस्टेट बँकी कडेन येता आनी सगळ्यात देवळान भोंवोन मागीर सकयल देवूळ आहा हें दाम बाबाचें थंय येता तो थंयसून येवन जालें म्हणटकूच मागीर तें सारकें भोंवोन मागीर आमी हांगा येतात खंय हें बेतालबाटी देवूळ आहा दामबाबाचें बेतालबाटी जात्री मागीर थंयसून हें जालें म्हणगीर आमचें फेस्त चालू जाता कोलवा फेस्त चालू आतां तितून मिनून जेजू आहा तो मिनीन जेजू तो म्हणजे आमचोच देव तो तो खारव्यांक मेयळोलो खारव्यांनी मागीर कितें केला तेणी तेंगे तो बाटयला म्हणजे तो हिंदूचो तो आतां कोंकणे हें क्रिस्तांवच्या हितून जाल्लो आहा तो आतां आमी वर्स वर्सान वर्सान हेका से सेप्टेंबर ऑक्टोबरान तो जाता फेस्त तें एदीशी बावली कशी ती तो मागीर खार्यान म्हटलें कोंकण्याक दिवचो ना आमीच दवरचो म्हणून तें वर्सान एकदां तें फेस जाता तें फेस्ताक लोक भरपूर भरता खूब सारको हेतून लोक लायनींग लागता आनी तें फाम जालें मागीर हांगा आमचें मडगांव एक फेस्त जाता मे म्हयन्यान तें खारव्यांचें म्हणजे नुस्तें सुकें नुस्तें नुस्तें इकपाचें हें करपाचें तें पावसान कितें भरपाचें तें तें जालें म्हणटकूत मागीर आमचे माजोड्ड्या एक जाता आगोश्टान आगोश्टान एक जाता तें तें फेस्त जाता मागीर ती गाये मांस दुकरा मास बोकडेचें कोंबडी ते सगले हाडटात तीं आनी ते फेस्ताक मागीर ती काडयो बडयो ते सगले बाजारान ती घेतात आनी फॅमिली येतात तेंगेर एकामेकागेर ती फामील जाली म्हणटकूत मागीर ती फेस्त तशेंच मागीर क्रिसमस तेंगेलो सगल्यान व्हडलो म्हण ते फेस्ताक आमी वयतात फेरेन भोंवन बीन येतात तें फेस्त जालें म्हणटकूच मागीर तें सगल्या घरान आपल्या आपल्या घरांनी जातात आनी तसो आतां ओल्ड गोवा फेस्त जावपाचें आहा आतां तीन तारखेक तेका देवयतात पूण त्या फेस्ताक आतां देड म्हयनो बसून देड म्हयनो बसून तो देव उरतलो लोकांक पब्लिकाक पळोवपाक ह्या वर्सा लोक भरपूर येतोलो सारको भरपूर म्हणजे लोकांनी आक्के सुद्दां मागीर लंडन लंडनसून बी लोक येवपाचो आहा तो हें करपाक पळोवपाक तेका देवाक म्हणजे तो कसलो आहा किदें आहा तो क्रिस्तांव जावं कोंकणो जावं हिंदू जावं सगलो लोक मिक्स जाता आमचो मिक्स जाले म्हणटकूच ना